जेकॾहिं को अहिड़ो वक़्तु ईंदो आहे जॾहिं असांखे को ख़ासि फैसिलो वठणो हूंदो आहे त उहो फ़ैसिलो असांजे घर जा वॾा यानी मुंहिंजा ससु ऐं सहुरो कंदा आहिनि जीअं उहे चवंदा आहिनि उन चवणु मुताबिक़ असां घरवारा अमल कंदा आहियूं